हैलो आं जी बोल्लो जाना नी घरै गी जाना नी कुदै तुस हां करो जा नांह् इस वीक कुदै ना कुदै जाना गै घुम्मन ठीक ऐ मिगी ते छुट्टियां ते ऐ गै तुस सनाओ में ते जाना चाह्न्नी आं कि मिगी पत्नीटॉप लेई चलो मौसम बड़ा साफ ऐ ऐं पतच्नीटॉप दे बाद चलो मानसर चलो भद्रवाह बी जाना पर पैह्लें पत्नीटॉप लेई चलो मिगी आं चलगी में भद्रवाह बी चलगे पत्नीटॉप आह्ला टूर ते लोआओ मिगी छड़ियां गल्लां करदे रौहंदे छड़ियां गल्लां गै करदे रौहंदे तुस शॉपिंग शॉपिंग ते करने गी जाना ऐ ते बिना शॉपिंग दे केह् शॉपिंग करां शॉपिंग करने गी लेई चलो मिगी हां होर बच्चें दा बी दिक्खना नी बच्चें नै गै ड्रैस लैना ते तुस अपना एटीएम लेइयै ना ते निकली जाओ घरा दा बाहर आई जाओ मतलब ते में बाहर वेट करा नी आं थुआढ़ा होर सनाओ खाना च केह् खाना ऐ में ते लैना हां हां में लैना सिर्फ लैना ऐ पैंट टॉप लैना ऐ साढ़ी ते निं पौनी ऐ पैंट टॉप लैना ऐ गरम ड्रैस लैने ते शॉल लैना में इक्क अच्छा होर स्वेटर बी लैने ठीक ऐ बस अच्छा ठीक ऐ बस इन्ना गै ठीक ऐ